سیلف ہیلپ گروپ ہے خاص طور پر دیہی علاقوں میں جہاں لوگ اجتماعی طور پر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں یہ گروپ خاص طور پر خواتین کے کے لیے ہے خود انحصاری اور مالی استحکام حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے یہ گروہ خواتین کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ کرنے اور خود مختاری کے لیے تربیت دینے میں بھی مدد گار ثابت ہوتے ہیں خواتین کے لیے ملازمت کے کچھ اچھے مواقع درج ذیل ہیں ٹیچنگ اور ایجوکیسن یہ ایک مقبول شعبہ ہے خاص طور پر یہ خواتین کے لیے پرائمری سکینڈری اور بائر ایجوکیسن میں ٹیچنگ کے مواقع دستیاب ہیں خودروزی گاری خودروزگاری مختلف قسم کے چھوٹے کاروبار جیسے بینکنگ کیٹرنگ اور دستکاری منصوبات بنا کر خواتین خود کفیل ہو سکتی ہے صحت کی دیکھ بھال نرسنگ فارمیسی اور صحت کی دیکھ بھال کے دیگر شعبوں میں بھی خواتین کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں آئی ٹی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ خواتین ڈیجیٹل مارکیٹنگ ویب ڈیزائنگ اور فری لانسنگ کے ذریعے بھی اچھی آمدنی کما سکتی ہیں